मां अलीगंज सेक्टर जी मां पयी ॻाल्हायां असांजे घर जे ॿाहिरि कचिरो काफ़ी जमा थी वियो आहे जेके कचिरो खणणु ईंदी हुयूं गाॾियूं से हाणे कोन थियूं अचनि असांखे काफ़ी परेशानी थी रयही आहे एतिरी क़दुर दिक़त थी रही आहे जोकि कचिरो दबनि मां किरी करे पट ते अचे पियो ऐं उन में मच्छर मक्खियूं गंदगी बदबू जे करे असांजे घर में बीमारी पयी अचे ॿार नंढा आहिनि जंहिंजे करे असांखे काफ़ी दिक़त थी रही आहे मां तव्हां खे गुज़ारिश थी कयां त असांखे जल्दी सां जल्दी इहा साफ़ु सफ़ाई कराए ॾियो ऐं जेके कचिरे जा दबा आहिनि से जल्दी सां जल्दी खाली करायो कचिरे जी गाॾी मोकिलियो जंहिं में हीउ सभु सामान कचिरो वञे इन करे मां तव्हां खे विनती थी कयां त महिरबानी करे तव्हां इन तरफ़ ध्यानु ॾींदा ऐं इन इन कार्यवाही खे अॻियां वधाईंदा असांखे